आज से सात आठ साल पहले बालाघाट में वैनगंगा नदी को इतनी बाढ़ आई थी इतनी बाढ़ आई थी कि यहाँ से नगरी क्षेत्र से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कुम्हारी यहाँ इतनी बाढ़ आई थी कि रोड़ पार करना मतलब रोड़ जाम हो गया था तीन चार दिन तक और उसके आस पास की जो किसानों की खेती हैं पूरी डूबी रह गई इतने दिनों तो उससे पूरी फसल चौपट हो गई थी किसान को कुछ भी अनाज प्राप्त वहाँ से हुआ ही नहीं और तो और कई ग़रीब किसानों के मकान बारिश की वजह से ढह गए बहुत क्षति हुई थी शासन के द्वारा मदद करी गई थी पर उतनी मदद उनके लिए काफ़ी नहीं थी